नमस्ते माराज अ'ऊं प्रदीप बोल्ला ना ते उ'ऊं तुसेंई सनाना चांह्दा कि मतलब में थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्यबाद करना चांह्दा कि में इक आर्डर कीता दा आनलाइन पिज्जा कीता हा में आनलाइन आर्डर तां बजह् एह् होई कि जेहका इत्थूं दा साढ़ा मौसम जेह्का बड़ा खराब हो ए दा बड़ी जादा बर्फ बर्खा तुफान ते हैन लगी पौन ते ओह्दी बजह् कन्नै तुसेंई थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद तुसें मतलब इन्ना खतरनाक मौसम बिच बी तुसें मतलब टैमै जेह्का मेरा आर्डर हा तुसें भजाऊड़ेआ मिगी मेद निं ही में सोचेआ पता निं अज्ज उनें थ्होना कि निं थ्होना क्योंकी बड़ा बाह्र जेह्का मौसम बड़ा खराब होई गेदा ते ओह्दी बजह कन्नै में सोचेआ पता एह् पुज्जना बी ऐ निं टैमै दा नेईं पुज्जना जां पता न नेई करना बी पौंदा ऐ लेकिन प्ही बी मिगी इन्नी उम्मीद निं थी कि मतलब बंदा पुज्जी जाह्ग लेकिन में बंदे गी धन्यवाद करना चाह्गा कि आपै इनें बर्खा बरदिया बरदिया बंदा पूरा गिल्ला होई गेदा और ड्राइविंग करी बंदा मतलब स्कूटी लेई ते इत्थै मेरा आर्डर पजाया क्योंकि बाह्र जेह्का मौसम हा ओह् बड़ा खराब हा ते में मतलब कोई बी निं ऐ सोची सकदा कि मतलब में कोई बी होंदा मेरी जगह् उस इ'यै सोचना कि केह् इसलै नेईं पुज्जी सकदा फ्ही बी बंदा पजाया में उंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद करगा तो इक बारी भी उंदा शुक्रिया करदां कि मतलब इन्ना बरदी बर्खा मौसमबारिश बारिश मौसम बिच मेरा आर्डर डलीवर कीता